यारहां जनवरी ॿ हज़ार टे टेवीह जुलाई ॿ हज़ार चारि टेटीह सेप्टेंबर ॿ हज़ार अठ सोरहां डिसेंबर ॿ हज़ार हिकु सत्रहां जनवरी ॿ हज़ार अरिड़हां